आं गोबां गावनो नाजानानै बबेबा मोनसे खामानिखौ जाफुंहोनो हायोब्ला गोबां रंजायो मानोना बयनिख्रुइबो गोजोननाय सिना गावनि मावनो हानाय खामानिखौ लानानै बा गावनि रोंनायखौ खस्थ'नि गेजेरजों जाफुंहोनो हानायखौ लानानै आं रंजायो